हमरा देखैक लेल पक्षी बहुत ढेर सब छै जेना कौआ मैना तोता बहुत सब पक्षी हमऽ देखै छियै पक्षीमे हमऽ कौआकऽ जे देखलूँ हन कौआकऽ देखै छियै कि जे छै छोटा छोटा तिनकाकऽ बीछ बीछकऽ ओ अपन घोसला बनाबै छै चोञ्च चोञ्चसऽ पकड़िकऽ एक एक तिनकाकऽ जे छै कोलेक्ट करिकऽ जमा करिकऽ ओ अपन घोसलाकऽ निर्माण करैए एक एक खढ़कऽ उठायकऽ जे छै ओ अपन घोसलाकऽ निर्माण करैए ओकरा एगो घोसला बनबैमे कइ दिन लागि जाइए ओइमे जे छै विशेष प्रकारके मेहनति करैए जेना कि घोसला बनाबै जे छै ओइमे मकड़ीके जाला तिनका खढ़ तरह तरहके जे छै ऊ जे छै कणकऽ जे छै यूज करैए जखनि ऊ जे छै घोसला बनाबैए ऊ सीन ऊ जे छै दर्शन दृश्य योग्य होइए देखैमे एतेक सुन्दर लगैए ओकरा देखैत देखैत हमरा आरके जे छै मग्न भए जाइ छियै लगै छै जे हमर आँखि कुछ मतलब यूनिक चीजकऽ आश्चर्यजनक चीजकऽ जे छै देखि रहल छै हमरा आरकऽ ओ घोसलाकऽ देखैमे मग्न भए जाइ छी और देखैमे आनन्द महसूस होइए अपनेकऽ लगैए कि हमे कुछ देखि रहल छी मतलब स्वर्गके अभिलाषा हमरा आरकऽ महसूस होइए और जे छै ओइमे पक्षी जे छै बड़ी आरामसऽ रहैए पक्षी जे छै वर्षा हइ या आन्धी हइ या तूफान हइ अपन ओइमे बहत सुरक्षितसऽ रहैए अपन बच्चाकऽ भी ओइमे जे छै पालैए पोसैए ऊ जे चुनमुन चुनमुन जे आवाज दैए घोसलासऽ तखैन जे सुनैमे जे नीक लगैए मनतऽ खुश भए जाइए